हैलो वह हम यह बोल रहे थे कि मैडम जी आप बच्चों को बहुत मारती हो

अच्छा नहीं नहीं क्यों ऊधम तो वे करेंगे ही बट ज़्यादा नहीं मारना उनको उनके माता पिता शिकायत कर रहे हैं हम लोगों को आकर अच्छा ठीक है तो फिर लड़ाई करते हैं तो आप क्लास में क्या करती हो मैम यह तो बताइए आप

तो आप समझाइए बट ज़्यादा मत मारिए उन लोगों को

अच्छा

ठीक है ठीक है